असां कैमरे मां ॾाढे प्रकारनि जी तसवीरूं खींचींदा आहियूं जीअं पहाड़नि जी नदियुनि जी पर्वत पहाड़ पर्वत जी नदियुनि जी पेड़नि जी खींचंदा आहियूं ऐं जानवरनि जी खींचंदा आहियूं ऐं चिड़ियनि जी खींचूं असां पंहिंजी बि सुठियूं सुठियूं फोटो खींचंदा आहियूं असां मेकअप फ्रंट कैमरे मे खींचंदा आहियूं असांखे फोटो खीचणु सुठो लॻंदो आहे ह असां फोटो खे असां जूम करे सुठे सां खींचंदा आहियूं असां असांखे बड़ी फोटूअ या फोटू असां ॾाढे प्रकार जा खींचंदा आहियूं और असां असांखे फोटो खीचण में सही लॻंदो आहे ऐं फोटू फोटू असां ॾाढे प्रकारनि सां ॾाढी शयुनि जा फोटू खींचंदा आहियूं ऐं फोटुनि में असां वॾे वॾे सेलिब्रिटिनि जी बि असां फोटो खीचा सुठी सुठी मोबाइलुनि मां सुठा सुठा